ہیلو کیا بیوٹی پارلرس سے بات ہو رہی ہے جی مجھے میک اپ کروانا تھا کرشمہ میک اپ اور اس کے علاوہ آکسیزن فیشیل اور تھریڈنگ جی حال ہی میں ایک فنکشن ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے ایک ٹائم تو اس کے کیا پرائز ہوں گے جی اچھا والا بتائیے

اچھا تو ان سب کو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا اچھا

جی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ کمی زیادتی تو نہیں ہوگی مطلب کچھ کم کر لیں آپ کے یہاں کے بارے میں پتہ چلا بہت مشہور ہے تو تھوڑا سا مناسب سمجھ کر کے مناسب رقم لگا لیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ